जी मैम मैं प्लम्बर बोल रहा हूँ

जी जी बोलें अच्छा तो

अच्छा तो आप मतलब मुझे बता सकती हैं कि कहाँ से हो रहा है इट्ज़ेक्टली सीलिंग से आ रहा है या फिर साइड वाली दीवाल से आ रहा है कहाँ से पानी आ रहा है या फिर आपके बाथरूम का नल खराब है क्या है अच्छा हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा आप मुझे इट्ज़ेक्टली बता दीजिए मतलब कैसी क्या प्रोब्लम है तो मैं उस हिसाब से सामान ले के आ जाऊँगा

अच्छा पूरे ही सिस्टम करवाना पड़ेगा तो इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा आपका

मैडम मैं ठेके पे भी करता हूँ और मज़दूरी पे भी करता हूँ मज़दूरी पे ऐसा करता हूँ कि अगर कि अगर किसी का थोड़ा बहुत काम होता है या फिर किसी का बातरूम का नल खराब हो जाता है तब करता हूँ और अगर किसी का नया घर है या बन रहा है या फिर कोई समस्या है तो फिर उस हिसाब से काम के हिसाब से ठेके पे काम करता हूँ मैं हाँ तो आप

जी मैम हाँ मैं एकदम आप एकदम घर के जैसे काम करूँगा बस आप है ना पेमेंट जरूर टाइम पे कर देना

हाँ और मैं अभी आ रहा हूँ देखने के लिए तो एडवांस भी ले लेता हूँ मैं इसलिए हाँ वो जो पाइप मैं इस्तेमाल करूँगा वो थोड़ा सा क्या है कि महँगे वाले पाइप आते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा इसलिए आप सोच लें थोड़ा सा और अच्छा हाँ मैं अभी मतलब शाम तक आ पाऊँगा

आप टेंशन मत लीजिए मैं आ जाऊँगा और आपको इस बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि मतलब ये पानी फिर से हो रहा है या दोबारा से हो रहा है क्योंकि मैं काम पूरा सटीक तरीके से और घर के जैसे समझ के करते हैं इसलिए हाँ ठीक है मैडम मैं आप मुझे पता भेज दीजिए मैं शाम को पाँच बजे आ जाऊँगा वहाँ पे और फिर अपन बाकी बात मिल के कर लेंगे ओके ओके